ہمارے تلگنانہ میں وقت کے ساتھ تعلیمی ادارے بہت اچھی طریقہ سے تیار ہوئے ہیں اور اچھی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں اور ٹیچر بھی رہتے ہیں اور اچھی تعلیم دی دی جاتی ہے ہمارے تعلیمی ادارے بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہیں کالج یونیورسٹی صرف خواندگی بہت ہی اچھی ہیں اسکول حیدر آباد پبلک اسکول رامنتاپورم میں بہت اچھا اسکول ہے کالج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی وا وارنگل مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی بہت اچھے ہیں اچھے ہیں اسکول کالجیز میں اچھا پڑھایا جاتا ہے ہر چیز میں غور کی جاتی ہے پڑھنے اور تعلیمی ادارے بہت ہی اچھے ہیں تعلیمی ادارے اچھی طرح سے مکمل بناوٹ سے بنے ہوئے ہیں تلنگانہ میں تعلیمی ادارہ بہت سے اچھے ہیں تعلیمی ادارے نظام سے تیار ہوئے ہیں کچھ قابل ذکر تعلیمی ادارے ہیں جو ہمیں یادگار رہتے ہیں